खेती करै छलिए पहिले बैलसे होइ रहै खेती बैलसे खेती होइ रहै तऽ ओहि दिनमे सस्ती समय रहै कमे होइ रहै एखन ट्रैकटरसँ होइ हइ ट्रैकटरवला लै हइ घण्टा जोड़िके दुइ सओके घऽ कट्ठा दुइ सओ दुइ सओके कट्ठा लै हइ दुइ सओ कट्ठामे दुइ सओ कट्ठामे चारि कट्ठा कतेक भेलै तऽ ओ जोड़िके से सब दै छिए हुनका आओर खेती करै हइ ओहिमे खेतीमे से कहिओ दुइ फार लगै हइ एक बेरमे नओफारा लगै हइ तऽ ओकरा जोत तऽ ओकरा जोतिके छोड़ि दै हइ दोसरा बेरमे खाद पानी दऽके ओहिमे डालिके तब फेर ट्रैकटर आनै छिए ट्रैकटरवला आकऽ खेत बना दै हइ बनाके तऽ ओहिमे अपन आलू रोपली मकइ रोपली आओर राजमा लगेली घास लगेली बोकला देली से दऽके साग बाड़ी झाड़ी रहल ओहिमे कोबी रोपि देली साथ ही मटर रोपली मटर रोपिके ईसबके तऽ सबजी भेल सबजी तोड़िके अपन बच्चासभके खिएली